हम लोग मोबाइल देखते हैं मोबाइल पर न्यूज देखते हैं मोबाइल आप यूज नहीं करते हैं मोबाइल से अपनी न्यूज देखते हैं इधर उधर का जो होता है नहीं होता है वह सब पता लगता है वही देखते हैं अपने बच्चों को भी कहते हैं कि न्यूज देखो मोबाइल को खोलो मोबाइल देखो मोबाइल पर न्यूज देखो हम लोग मोबाइल चलाते नहीं उतना नहीं चलाते हैं पढ़े लिखे कम में है नहीं चलाते हैं लेकिन मोबाइल पर न्यूज देखते हैं बच्चों को भी सिखलाते हैं कि मोबाइल देखो मोबाइल पर न्यूज देखो मोबाइल न्यूज अच्छी बात है देखना कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ इतना बात पता लगाइए मोबाइल से ही हर चीज़ मिलता हाँ हर चीज़ पसन्द होता है कि क्या नहीं है ना है या नहीं है मोबाइल में सब चीज़ दिया हुआ रहता है मोबाइल में देखने के बाद बहुत कुछ की जनकारी होती है और जो नहीं भी जानता है वह मोबाइल चलाने वाले आदमी को पता लगता है कि मोबाइल चलाने से यह होता है वह होता है महु मोबाइल पर बहुत ऐसा चीज़ देता है न्यूज है फलना है चिम्मा है हर चीज़ दिया हुआ रहता है उसमें देखता है आदमी कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ ये सब पता रहता है मोबाइल चलाते हैं हैं हम लोग मोबाइलों से अपना जो काम होता है करते हैं और नहीं अधिकतर करने देखते हैं मोबाइलों से इधर उधर नहीं टी वी ऊबी नहीं अधिक करते हैं मोबाइल चलाते हैं मोबाइल से न्यूज देखते हैं मोबाइल में बहुत कुछ दिया हुआ रहता है कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ हर चीज़ का पता लगता हर चीज़ हम लोग यही से करते हैं हर चीज़ यही पता लगा लेते हैं कि क्या हुआ कहाँ हुआ नहीं हुआ यह सब पता करते रहते हैं मोबाइल चलाने के बाद क्या कहाँ है नहीं है ई सब बात अपने बिचो बच्चों को भी सिखलाते हैं बच्चे को भी सिखलाते हैं कि मोबाइल से न्यूज देखो मोबाइल चलाओ मोबाइल में पता लग जाएगा कि क्या चीज़ दिया रहता है नहीं दिया रहता है कहाँ कौन चीज़ है नहीं है सब पता लग जाता है सब अपने आप पता चल जाता है कि कहाँ कौन चीज़ दिया हुआ है नहीं है अपना वही स करते हैं औ यह मोबाइल यूज करके अपना पता करते हैं सारी बात मोबाइल से पता लग जाती है हम लोग को हम लोग मोबाइल चलाकर भी अपना पता लगा लेते हैं